हल्लो सर मूंखे आहे न कमप्लेन लिखिणी आहे लिखाइणी आहे मूंखे आहे न मां दिल्लीअ में रहां थी जी जी जी जी ॿुधायूं अछा अछा त तव्हांजे घर में केरु वेठो न हुओ छा

अछा अछा माना की गांइ अछा अछा मां तव्हांखे गांइ ॿांइ विड़िया हुजनि त कुझु नुक़सानु थियो हुजे अछा अछा बरोबरु अछा अछा न न पाण हेतिरी ॻाल्हि लाइ न न हेतिरी नंढी ॻाल्हि लाइ तव्हां कमप्लेंट कयो त सुठो कान्हे तव्हां पासे मां ॾिसो मां तव्हांखे ॿारनि ॿारनि खे जी जी ॿार रांदि कंदा हुजनि उन्हनि खां मतां उन्हनि खां मतां कुझु लॻी भॻी वियो हुजे कंहिं तोड़े लाथो हुजईं जी जी अछा हं हं तव्हां कंहिं कयो अथईं जी जी कंहिं कयो अथईं उहो कुझु तव्हांखे ख़बरु आहे न जी जी न न हा पण इन ॻाल्हि ते कमप्लेंट कयूं त कुझु सुठी ॻाल्हि कान्हे तव्हां पासे में ई ॾिसो कुझु कंहिं कयो अथईं छा पाण पंहिंजे पाण में न न हू त तव्हां हा न न पाण हिन नंढी नंढी ॻाल्हि ते तव्हां कमप्लेंट कयो त सुठो कान्हे जी जी हा न न हा न न हो त जी जी न न हो त ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे हा हा माना न न हो त सही माना पासे में ॿियनि सां ईअं करनि था की ख़ाली तव्हां सां ई थियो आहे अछा अछा न न हीउ त हाणे पाड़े में अछा न न पाड़े में तव्हां हिकु ॿिए सां हिली मिली सुठी तरह हलो त सुठी ॻाल्हि आहे अ अछा अछा हा न न त माना हीउ माण्हू कीअं आहिनि पासे में सभिनि सां था करनि की छा त तव्हां पासे मां थोरो जी जी त मां पासे में जी जी पासे मां पुछा करायां थो माण्हुनि खां की भई छा ॿियनि खे बी हैरान गति थिए थी की छा तकलीफ़ु आहे त तव्हां मूंखे पासे मां जी जी जी पासे मां ॾह ॿारनि ॼणनि जी सही वठी करे कराए ॾियो भई हा भई माण्हू हीअं आहे ॿियनि खे बि हैरान करे थो हा हा हा त असां हलो ॾिसूं था तव्हांखे कोशिशि कयूं था तव्हांखे कुझु तकलीफ़ु न थिए पाण अगरि पासे में सभु हिली मिली हलो त सुठो आहे त बि असां अचूं था इन्क्वेरी करे जी जी जी हा त तव्हांखे कोई हा हा त असां ॾिसूं था तव्हांखे कुझु तकलीफ़ु न थिए तव्हांजो करे था ॾियूं रस्तो ओके जी हा जी जी ओके हा हा हा थी वेंदो कमु भले भ जी जी हा हा धन्यवाद